हमारे क्षेत्र में जो कि रोजगार के लिए डेयरी हो गई हमलोग गाय लेते हैं और पालते हैं उसका दूध दूहते हैं डेयरी पे पहुँचाते हैं डेयरी हमको दस दिन में पैसा देती है इस इससे हमलोग का जीवन व्यतीत होता है हमलोग को सुख मिलता है दुःख में हो या सुख में हो कोई भी समय हमलोग को गाय के दूध से डेयरी से जीवन व्यतीत होता है और हमारे क्षेत्र में कंपनी रहती है तो कंपनी में लोग चले जाते हैं काम करते हैं कंपनी से जो तनख्वाह और पगार मिलती है उससे उनका जीवन चलता है और जो कि कंपनियों में जाने के लिए समय लगता है इसलिए बहुत सारे लोग डेयरी का व्यापार घर बैठे ही कर रहे हैं और अब तो दिन पे दिन डेयरी बढ़ रही है